औ नोंथाङा कमल बर' दा आं डिजिटेल निउसनि रिपर्टार बुंहरदो औ नोंथांनिफ्राय आं मोननैसो बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथांखौ फन खालामनाय जादों नोंथाङा दायो मा खालामो

ओमफ्राय उनाव जेनेबा नोंथाङाथ' एक्स सार्भिसेमेन जाबाय नालाय ओमफ्राय खेति मावनो मोजां मोनो नामा

ओमफ्राय ओरैनो मा मा आबाद दङ दा नोंथांनि फोथाराव

ओमफ्राय उनाव ओरैनो बिनि माने मैगं थाइगं बेफोरखौ आबाद खालामनायाव एसे मुलाम्फा मोनो ना मोना अ अ ओमफ्राय उनाव ओइ नोंथाङा बेनि अनगायैबो आरो माखौबा खामानि मावो नामा

औ अ नोंथांनि फारसे आङो मिथिनो लुबैनानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादों दा नोंथांनियावहाय बेबायदि मैगं मोनगोन नामा एसे बुरजा बाजेटनि माने बुरजा नांगौ आरो मैगं बै माबाखौ बैग्रिखौ औ मैगं नाङा बैग्रिखौ बैग्रिखौ एक कुविन्टेलसो नांगौ आरो

आं बाजि एसे खम लादो ब्रैजिसो अ दे जागोन दे आं नोंथांनियाव थांगासिनो दङ हा